हेलौ औ आब' आङो नोंनि नाम्बारखौ सासे आब'निफ्राय मोनदोंमोन बे क'क्राझारावनो थायोमोन आरो रुपालि आब' होन्नाय बे नोंनि नाम्बारखौ होदोंमोन आरो ओमफ्राय आं खामानिनि सोंनो नागिरदोंमोन माबाफोर खामानि दङ नामा नोंनियाव औ मावजायो इसे खामानिनि गोनांथि जाना दोंमोन दायो

औ जायो दे फिथा देनाय ल'सो बा ओमफ्राय आरो माबाफोर खामानि मावफानांगोन नामा औ औ औ औ जागोन दे होमबालाय बे फिथा फान्नायखौ देनो हागोन आङो बारु जुदि सानसेयाव पास्स' ताका होयोबाथ' थिकानो माब्लानिफ्राय थांबा मोजां जागोन होमबा आब' औ औ जागोन दे औ समफोर होमबालाय आं गाबोन थांनोसै आं बे जायगानि नङा नालाय माबा उदालगुरि सायदनिसो आङो गाबोन थांनोसै होमबा ओमफ्राय समफोर गाबोन लोगो हमनोसै आब'खौ बेलासे ओमफ्राय जागाफोरखौ माबाना लानोसै औ औ दे होमबालाय